ندی اور جھیل کو ہم صاف صفائی رکھیں گے اگر جو میرے پاس ندی ہے تو اس کو جگہ پہ ہم کچرا نہ پھیکیں گے کچرا پھینکنے سے پانی پینے سے بہت سارا بیماریا ہوتے ہیں کہ اسی لیے ہم نہانے دھونے میں ہر چیز میں پانی کا کامیابی ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں میرے پاس ہو ہے تو ہم اس کو صاف صفائی رکھیں گے کہ اس جگہ میں کچرا نہ پھیکیں گے کچرا نہ پھیکیں گے اس جگہ کو ہم صاف صفائی کر دیں گے یہی سب صاف صفائی رکھیں گے صاف رہ رکھیں گے نہ ندی میں ندی کو کچرا پھینکنے سے بہت سارا بیماری اتپن ہوتی ہے کاربن ڈوکسائڈ ہر چیز بھی اتپن ہوتے ہیں اور بہت سارا بیماری بھی ہوتے ہیں انسان کے پاس اسی لیے ہم صاف صفائی رکھیں گے تو پانی کو تو نہیں بیماری ہوں گے ہم پیئیں گے یا نہا بھی سکتے نہائیں گے دھوئیں گے کپڑا دھونے میں پانی کا تو بہت سارا خوبی ہے ہم سب کے لیے اہمیت بھی رکھتے ہیں پانی پانی نہ رہے گا تو ہم كیسے زندہ رہیں گے اسی لیے پانی کو ندی ندی کو صاف رکھیں گے ہر چیز کریں گے صاف صفائی رکھیں گے تبھی نہ ہم کو ہر چیز ہوگا